हलो हा भाउ ॿुधायो अच्छा त तव्हांखे घणी घणी रक़म खपेव तव्हांखे अच्छा त तव्हांखे कीअं तव्हां कहिड़े शहरु मां था ॻाल्हायो अच्छा दिल्ली मां था ॻाल्हायो त ॾिसो मूंखे हाणे दिल्लीअ जो त न ख़बर आहे पर अगरि मां महाराष्ट्र मां थो ॻाल्हायां अगरि तव्हां महाराष्ट्र में तव्हां पंहिंजी फैक्ट्री खोलियो था ऐं उहा ॾह करोड़ जी इंवेस्टमेंट तव्हां अगरि महाराष्ट्र में कंदव त तव्हांखे पहिरियों त हुते लाइट बचति तव्हांखे फ़ाइदो अथव हिनखां पोइ जेकी तव्हां गवर्नमेंट खे टैक्स भरींदा आयो उहो तव्हांखे घटि थी मिलंदव ऐं तव्हांखे हिते जेका अगरि तव्हां सम्झो हिते कारीगर जेका आहिनि कारीगर उन्हनि खे तव्हां अगरि कम था ॾियोनि त हुननि जो बेरोज़गार दूर था कयो त हिननि में तव्हांखे अलॻि सां बि फ़ाइदा थींदा कि जेको तव्हांजो फ्यूचर में जेको टैक्स भरणो हूंदव उहो बि तव्हांजो हाणे ई घटिजी वेंदो त जेका तव्हांजा डेली जा खर्चा आहिनि उहो बि तव्हांखे गवर्नमेंट अञा अलॻि सां भरे ॾींदी मूंखे हाणे ॾिसो दिल्ली जो त न ख़बर आहे पर मां महाराष्ट्र जा तव्हांखे ॿुधाए थो सघां की तव्हांखे ॿारहं टका टैक्स घटिजी मिलंदव की तव्हांखे जेको सॼी इंकम टैक्स हा त तव्हांखे जेकी टै टैक्स अथव उहो तव्हांखे घटिजी वेंदव ॿारहें टके सां ऐं अघु तव्हां तव्हांखे लोन पर जेको हूंदो थोरो हैवी लोन हूंदव तव्हां कुझु गिरवी रखो था ॾहें करोड़ जे मथां त हुननि जी अ रक़म घणी हूंदी अगरि कागज़ातनि ॾिठो वञे त अच्छा पोइ तव्हां आराम सां थी वेंदव तव्हांजो लोन तव्हां हुनखे असां वटि गिरवी रखो ऐं तव्हांजो उहो लोन अस असां अगरि ॿिए खे ॾियूं आहे त उहो ॿारहं टके सां लियूं आ लोन पर असांखे त तव्हां गिरवी रखो था त तव्हांखे इहो अठे टके सां मिलंदो

इहे तव्हांजो हा उहो तव्हांजे मथां अथव उहो तव्हां ॾहनि सालनि में बि था भरे सघो ॿारहंनि सालनि में बि पर मां तव्हांखे हा पर मां तव्हांखे स सलाह ॾींदोमांव की अगरि तव्हांखे जेको कंपनी खोलणी आहे जेकी तव्हांखे ॾह करोड़ जो जेको धंधो खोलियो था हुन धंधे लाइ असां वटि अलॻि सां माण्हू हूंदा आहिनि जेको धंधो करणु सेखारींदा आहिनि कि तव्हांजो कहिड़ी रक़म तव्हांखे कहिड़े टाइम ते लॻाइणी खपे कहिड़े वक़्त ते लॻाइणु खपे हा त तव्हांखे अगरि खपेव त मां तव्हांजी ॻाल्हियूं हुननि सां बि ॻाल्हायां उहा बि इंवेस्टमेंट बैंकर ई हूंदा आहिनि हा धंधो वधाईंदा उहे तव्हांखे सिर्फ़ु हुननि खे जेको हुननि जो हूंदो ओतिरो ई शीट ॾियणी अथव बसि ठीकु आहे ठीकु आहे हले भले अची वञिजो